औ जोंहा न'आव मुलि आरि लाइफां जेरै थुलसि मानि मुनि खिफि बेनदों फादगाजा माइसुन्द्रि बायदि लाइफांफोर गाइनानै लायो बेफोर मिथिंगायारि फाहामथाइफ्रा एन्टिभाय'टिक नि ख्रुयबो साबसिन होनना आं साननाय जेरै थुलसिया गुजुनाय आरो उदैनि बेमार आजारखौ फाहामथाय होनायाव आरो बायदि खामानियाव हेफाजाब होयो मानि मुनिया उदै सानायाव आरो उदैयाव गेस बा उदैनि सोमोन्दो थानाय माखासे बेरामाव फाहामथाय होनायाव आरो बायदि खामानियाव हेफाजाब होयो खिफि बेनदोंआ उदै सानायनिफ्राय आरो देहाखौ मोजां लाखिनायाव हेफाजाब होयो माइसुन्द्रिया देहाखौ लोरबां मोननाय आरो राफोद आरो गोख्रों लाखिनायाव आरो गोबां बायदि खामानियाव हेफाजाब होयो फाद गाजाया अर खामनायाव आरो बिगुराव आलौनाय आरो बिगुरनि बायदि बेराम आजाराव हासुनायाव आलौनायाव थालमिस्रिजों सोमनानै लोङोब्ला गोबाङैनो हेफाजाब होयो